नैबे मोसौ खिनि बेलायाव आं बुंनोसै मोसौनि खिया जेरावबो खामानियाव सोलियो मानि जोङो माइ गायनायावबो जों बाहायो मोसौनि खिखौ आमफ्राय मैगं थाइगं आलु गायनाय लाफा फोनाय मुला बेफ्रावबो जों बाहाय जोबो बे मोसौनि खिया जेरावबो खामानियाव गोनां जायो आरो बेजोंसो आबादखौ जों मोजाङै मोजां बोखांनो हायो माइआबो हासारजोंसो जाखायो माइ दैयाबो हासार नङाब्ला जाखाया आरो दस्रा दस्रा जुनादनियाथ' जाया अमाफोरनियाबो जाया लख्रा मोसा हाग्राफोरनि बेसादफोरनियाथ' जाखाया मोसौनि बारैथ' एम्फौनिया जायो एम्फौनि हासारफ्रा मैगङाव होजायो आरो बोरमानाबो होजायो गयफ्राव होयो माइआव होआब्लाबो गय आलुफ्राव होयो आरो बोरमानिखौबो मोनसे मानि मोजाङा मोसौ खिया मानि खेथिनि थाखाय बेराद गोनां आमफ्राय हासार नङाब्लानो आबादा जेखि मावा मानो आबादआनो जाखाया हासार होब्लासो जायो दा बेखायनो मोसौ हासारा खामानियाव होयो आमफ्राय बे मोसौ हासारजोंनो जों आबादखौ मोनो मैगं थाइगं गासिबो मावनानै जानाय समाव जों बेखौ मोनजायो आरो आमफ्राय बेनो दस्रा जुनादनि खिफ्राथ' सोलिखाया जोंनियाव बे मोसौ खियाल'सो खामानियाव सोलियो बेखौनो आं बुंबाय आरो